शहर आओर गामके इस्कुलमे पहिले तऽ बहुत अन्तर छलै एखनो अन्तर छैहे किआकि शहरमे इंग्लिश मीडियममे पढ़ाइ होइत छै आओर टाइम टाइमपर सभचीज होइत छै बहुत बढ़िआँ व्यवस्था रहैत छै शहरके आओर गामक ओतेक बढ़िआँ नहि छलै लेकिन आब गामोमे व्यवस्था भऽ गेलैए जेनाकि प्राइभेटे इस्कुल कतेक जगह खुलि गेलैए सरकारियो इस्कुलमे आब बहुत कड़ाइ भऽ गेलैए सरकारियो इस्कुलमे आब सभ मास्टर नओ बजे जाइ छै तऽ मतलब जेना नओ बजे गेला से चारि बजे छुट्टी होइ छै आ चारि बजे छुट्टी होइ छै फेर दू घंटा अलगसँ क्लास करवबैत छै जेना वीक बच्चासभ छै बहुत कमजोर बच्चासभ जे रहैत छै ओकरासभके अलगसँ ट्यूशन जेना करवबैत छै तेनाहिते अलगसँ फेर क्लास करवबैत छै आओर गामोके बच्चोके आब सुविधा बहुत भेलैए पहिलेसँ तऽ बहुत भेलैए जेनाकि हमसभ पढ़ै छलए तऽ ओतेक सुविधा नहि छलै लेकिन आब बहुत सुविधा छै हँ हमहूँसभ तहिना पहिले तऽ पढ़लियै प्राइभेटमे ओकर बाद सरकारीमे गेलियै तऽ हमसभ जखन गेलियै तऽ देखै छलियै सरकारी इस्कुलके व्यवस्था ठीक नहि बच्चासभ बैसल रहैए अपन आरामसँ सर जी सभ अयलाह नहिओ अयलाह कहियो अगर अयलाह तऽ अपन बैसल रहलनि आओर टाइम पास कऽ कऽ चलि गेलनि कोनो बच्चाके किछु लिखय लेल दऽ देलनि आरामसँ लिखलक तऽ लिखलक नहि लिखलनि तऽ नहि लिखलक अपन बच्चाके ऊपर धऽ देलनि जे बच्चे नहि पढ़यवला छै ई ओ लेकिन शह शहरमे एहन नहि होइत छलै शहरमे बच्चा अगर कमजोरो रहै छलै तऽ ओकरा जबरदस्ती पढ़बै छलै जेनाकि हमसभ देखने छियै शहरके व्यवस्था आओर शहरमे हम पहिलासँ स्टार्ट करवबैत छलै बच्चाके इंग्लिश मीडियमसँ इंग्लिशो एकदम बढ़िआँ आबैत छलै गामके बच्चाके तऽ इंग्लिश दूर दूर तक नहि आबैत छलै कोनो सुविधा नहि छलै इंग्लिशमे गामके मैथ पढ़ा देलनि कनि हिंदी पढ़ा देलनि दू चारि गो वर्ड लिखा देलनि जेना भेल पाँच गो जगहके पाँच गो गामके पाँच गो शहरके पाँच गो लड़काके पाँच गो लड़कीके या फेर पाँच गो कलरके ईसभ लिखवा देलनि कहलनि हँ छुट्टी भऽ गेलै आब जो घर जो बहुत भेलहु बहुत पढ़ि लेलेँ आइके लेल काफी छौ ई ओ कहि कऽ अपन छोड़ि देलनि आओर शहरमे एना नहि होइ छलै शहरमे अपन सभ होमवर्क करौलनि होमवर्क कयलाके बाद फेर ओतय सी डब्लू देलनि से होमवर्क चेक कऽ लेलनि फेर सी डब्लू बनाबू सी डब्लू मे बहुत हार्ड हार्ड क्वेस्चन मतलब जाहि लेवलके बच्चा छलै ओहि लेवलसँ दै छलनि आओर ओकर बाद सभ फेर चेक करैत छलखिन चेक कयलाके बाद बच्चाके जतेक मार्क्स आयल मार्क्स देलनि आओर फेरो अगर पनिशमेंट पनिशमेंट देबयके रहै छलनि तऽ पनिशमेंटो दैत छलखिन आओर फेरो कहलनि तकर बाद फेर पैरेन्ट्सके कॉल कऽ के नहि तऽ कहैत छलै जे अहाँके बच्चा एहन अइ अहाँ ध्यान दियौ ई ओ फेर कयलाके बाद कऽ लै छेलखिन तखन फेर छुट्टी होइ छलनि छुट्टिओ होइ छलए तऽ बच्चासभके एकदम गाड़ीमे बैसा कऽ हँ ओकर अलगसँ पाइ लैत छलखिन लेकिन आब की करतै सरकार प्राइभेट इस्कुल आओर सरकारी इस्कुलमे इएहसभ तऽ कनि फर्क होइत छै तऽ अलगसँ पाइ लैत छलै गाड़ीसँ फेर घर दऽ जाइत छलै आओर घर दऽ जाइत छलै अपन सेफ्ली बच्चासभ घर पहुँच जाइत छलै माएओ बाप खुश रहै छलै नहि कि नहि चल सरकारीसँ बढ़िआँ हमरसभके बच्चा प्राइभेटेमे पढ़ैए एना बच्चाके तऽ पहिले तऽ प्राइभेटेमे पढ़ाबयके चाही किआकि प्राइभेट इस्कुलमे बहुत बढ़िआँ छै पहिले प्ले क्लाससँ पढ़ाबै छै फेर प्ले इस्कूलके बाद नर्सरी फेर एल के जी फेर यू के जी तऽ ओ प्राइभेटमे कनि ज्यादा ध्यान दै छै बच्चासभ पर लेकिन सरकारीमे नहि सरकारीमे अपन बच्चा आरामसँ पढ़ैत रहैए चाहे नहिओ पढ़ैत रहैए बच्चा छोट बच्चा तऽ सरकारीमे ज्यादा जयबो नहि करैत छै एहि लऽ कऽ कि बच्चासभ जाएओ नहि पबैत छै तऽ शहरमे हमरा हिसाबसँ पढ़ाइमे प्राइभेट इस्कुल आओर सरकारी इस्कुल सरकारी इस्कुल तऽ शहरोमे होइत छै जेना हमसभ मुम्बइओमे देखै छलियै म्युन्सिपाल्टी वगैरह रहै छलै तऽ म्युन्सिपाल्टीयो पढ़ाइ तऽ होइ छलय सभचीज दै छलय आओर सरकारी एतहु गामोमे सरकारी छै तऽ गामोमे आब तऽ सभजगह पढ़ाइ होइ छै आब तऽ सभ जगह पढ़ाइके लेल सभजगह अथि भेल गेलैए जे नहि पढ़ाइ बहुत जरूरी छै इंसानके जिंदगीमे तऽ पढ़यके लेल आब कहै छै सभजगह तऽ आब तऽ बच्चा सभ पढ़िए रहल छै लेकिन पहिले एहन व्यवस्था कोनो नहि छलै किआकि पहिले केओ पढ़ओ नहि चाहैत छलै तऽ या तऽ मम्मी पापा नहि ओकर पढ़य देलक आ मम्मी पापा कहलक हँ पढ़ गे तऽ ओ गामो इस्कुलो जाइ छलै इस्कुलोमे दोस्तसभके साथ कहीँ घूमय चलि गेल कहीँ कतहु चलि गेल या फेर क्लासोमे बैसल रहल तऽ कोनो मास्टरे नहि अयला अयबो केला तऽ अपन ओतेक नहि ध्यान देला तऽ इएहसभ लऽ कऽ बच्चासभ ज्यादा पढ़ि नहि पबैत छलै लेकिन आब तऽ धीरे धीरे व्यवस्था कऽ रहल छै सभजगह एक्के रङ्गके की करतै आब करहे पड़ैत छै